कुन्न लाटी चिट्टी भैया होर बोल्ला दे ते नमां घर बनाया ऐ ते बिजली फिटिंग करानी ऐ ते सनाओ कोई स्हाब कताब में ध्याड़ी लानी कदूं तगर अंजी कमरे चार कमरे न आं चार लक्ख रपेआ तुस बड़ा सना दे थोह्ड़ा घट्ट कोई कोई कोई सनाओ कोई किन्ने दिन लग्गगे ओह्बी दस्सो कदं तगर करी ओड़गे ठीक ऐ